हॅलो फोन अन्नपुर्णाक लागला नी हॅलो प्रकाश भाऊ हांव केणी उलयता हय देवांगाली मम्मी म्हाका सोळा ऑक्टोबराक एक ओर्डर दिवपाची आशिल्ली कितें कांय म्हण्टा हय हय गोबी बेबिकॉर्न पुलाव पाव पनीर मख्खन ग्रीन सॅलड आनी गोडशें दाळ शाबु तांदूळ घालून नाजाल्यार गुलाब जामून जाता आनी हें वीस लोकांचें वीस तें पंचवीस लोकाचें अशें इल्लेशें शीत दाळ आनी लोणचें एड करपाचें पूण म्हाका हें सगळें साडे बारा एक पयलें जाय जातलें अह कशी प्लेट धरतात तुमी आं एकशें चाळीस म्हळें हय जाता हय हय वीस तें पंचवीस जाणांचे एक्स्ट्रा येता नी तुमचें आह आहा हा हा हय जाता जाता हय हय हय हय हय हय आनी ग्रीन सॅलॅडांत कोंब काडिल्लें मूग घालात हां हय गोडशें किदें करतलें दाळ शाबु तांदूळ हय तातूंत गाजर बी किसून घालतले गोडश्यांत इल्लें कमी गोड उल्ल्यार जाता हां मागीर जाय जाल्यार आमी एड करतात खूब जाणांक हें जाला न्ही आतां डायबिटीस मेळटा नी म्हुणून हय मातशें रुचकर करात हां हय हय हय हय हय हय साडे बारा एक पयली मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका